हा हलो जय झूलेलाल

मां तव्हांजे कस्टमर हिकु दफ़ो तव्हांजी दुकान था फर्निचर वरितोसीं त फर्निचर जे करे ई फ़ोन कई हाणे असां नओं वरितो आहे बंगलो त हुन लाइ खपंदो हुओ त मां वरितो हुओ उहो असांखे सेटिंग में सुठो थियो हुओ त हिन ख़्याल खां मां चयोमानि वरी पुछी ॾिसां त न्यू में कहिड़ो थो हले हाणे हा मतलबु सोफा खपेनि अॻे जेके पलंग वरितासीं त हाणे त हुन साइज खां माना वॾी साइज खपे ॿारनि जी हाइट जे हिसाबु सां अने न्यू हाणे सेटी पलंग जो समुझो सॼो सामानु मापी वञे ऐं हुन में बि हाणे लॉक जी सिस्टम अची वेई आहे हा सेटी पलंग में बि उहा ई अने तंहिं खां सवाइ माना मेचिंग हुजे समुझो सोफ़नि जो कलर त सेटिंग थींदो हुजे नी टे रूम में हिक हॉल आहे उन्हनि जे लाइ कंहिं महिमान लाइ समुझो बेडरूम आहे पलंगनि जी जोड़ियूं हुजे अने तंहिं खां सवाइ हॉल लाइ सोफ़ा त न्यू में माना समुझो कोनर जी साइड में कीअं थिए थो ऐं इहो सभु हितां वठण जो ऐं ख़ासि कर के हुन में आहे नी कलर सेटिंग माना सुठो हुजे नी उहे हुजे अने साॻ जो लकिड़ो पैसनि जो माना हेतिरो उहा कान्हे पर आइटम हिकदमि परफेक्ट हुजणु खपे सुठी

हा अने तंहिं खां सवाइ म मतलबु इहे साइड में जेके हूंदा आहिनि ने ड्रेसिंग ऐं इहा अ अरिसे वारू आइने वारा इहे ऐं इहो सिंगार लाइ माना टेबल हुजे ऐं नाश्ते वग़ैरह जी टिपाइ सभु मिली रहंदो न तव्हांजी दुकान था त हा हा हा हा उहा त असां हिकु दफ़ो वरितोसीं असांखे संतोषु थियो इनकरे माना इअं थियो की पहले पुछी ॾिसूं त ख़्यालु अची वञे की अञा इहो बराबरि अहिड़िय रीते मिली रहंदो ऐं हुन प्रमाणे प्राइज़ अधु जी बि थोरी ख़बर पेईजी वञे के हिनजे हा ऐं अॼुकल्ह ई फेशन प्रमाणे समुझो आहिनि थियनि ऐं इहे सभु सोफनि जा कवर ऐं इहो सभु रखंदा आहियो

हा त अंदाज़े समुझो तव्हां असांजो घणे ताईं अची वेंदा सोफा ऐं इहो सॼो फर्निचर ऐं सभिनी रूमनि जो अने इहो करिणो हुजे अञा माना रंधणे जो सामान जो बि खपे के जेके ड्रॉवर अन इहे थियनि था न सभु त उहो बि सामानु खपे हा हा उहो त सही आहे बराबरि आहे हा उहो त हाणे समुझो इहे जेके बि हलंदियूं हूंदियूं ॾेखारींदा त उहो ई ख़्याल ई आहे इअं त न्यू आइटम जंहिं में जेको बि आयो हूंदो पर सभु कवर जो ऐं स्पंचनि वारा गदेला वग़ैरह अचनि था उहे रखंदा हूंदव न हा हा हा त भले भले पोइ असां ॾिसूं हाणे जेॾी महिल टाइम आयो सेटिंग आयो त कहिड़ी महिल दुकान ते माना खुलियल हूंदो अथव या अचण जी उहो कयूं अच्छा मिलंदो नी मंझंदि जे टाइम ते बंदि त न हूंदी आहे नी अच्छा त पोइ ठीकु आहे हा त पोइ असां पाण ई समुझो घरि सलाह कयूं त गॾु थी करे पोइ ॾिसण ईंदासीं

हा बराबरि बराबरि हा हा भले जय झूलेलाल हा जय हा